ہم یہ بتانے جا رہے ہیں پہلے زمانے میں کیسے شادی ہو رہا تھا اون یہ شادی کا رسم کیسے ہو رہا تھا وہ بتانے جا رہے ہیں کیا پہلے لڑکی کو دس بارہ دن پہلے گھر کے اندر لاک کر دیا جا رہا تھا ماجا کے اندر لاک کر دیا جا رہا تھا اسی وجہ سے تین چار دن پہلے ماجا میں بیٹھا دیا جا رہا تھا اور رسم اور پورا کرنے کے لیے مہندی کا رسم ہو رہا تھا ہلدی کا رسم ہو رہا تھا شادی ہو رہا تھا کیا گیتر ہو رہا تھا کیا کیا بولتا ہے وہ سب کا رسم پورا کرنے کے لیے لڑکی منگر منگر بولتا ہے آپ پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں منگر گیت اور ہوتا تھا میری دادی ہے ہے کیا کیا بولتے ہیں وہ سب گیتر گا رہی تھی کیسے کیسے گیتر گاتی ہے پتہ نہیں سنے ہیں دیکھے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے یہ بھی جانتے ہیں تھورا بہت اور کیا پتہ دیکھے ہیں شادی ہو رہا تھا اور میرے میں ہوتا ہلدی لگایا جاتا ہے پیر اور میں گال اول میں لگایا جاتا ہے نکاح کا رسم ہوتا ہے گیتر ہوتا ہے مہندی لگایا جاتا ہے ہاتھ میں پاؤں میں آتے ہیں دوسرے لوگ لگانے کے لیے وہی دیکھتے ہیں ہم لڑکی